जी जी आपका नाम बताइए हम चेक करके बताते हैं जी एकाउंट नंबर जी आप कल आ जाइएगा आपके आधार कार्ड एकाउंट नंबर लेके और दो फोटो लेकर तो आप परसों आ जाइएगा नहीं आपको एप्लिकेशन लिखनी पड़ेगी इसमें फिर साइन करवाना पड़ेगा सर से नहीं और कुछ नहीं लगेगा जी और कुछ परेशानी है आपको जी मैसेज वगैरह आ रहे है बैंक से आपके पैसे कट रहे हैं तो मैसेज भी नहीं आ रहे हैं ठीक है और कुछ प्रॉब्लम अच्छा बैंक में अपना आधार कार्ड लिंक नहीं है ठीक है आप आधार कार्ड को पहले लिंक करवाना फिर बाद में ये सब होगा आधार कार्ड आपका लगेगा और बैंक एकाउंट की पासबुक फोटो कॉपी और फोटो नहीं और कुछ नहीं लगेगा ऑनलाइन पे भी ही जाएगा अपडेट ठीक है ओके वेल्कम